السلام علیکم جی میرا نام شاکر ہے میں یہاں پر آیا ہوں تلنگانہ میں یہ کونسا فیسٹول مشہور ہے یہاں پہ تلنگانہ میں میں آیا ہوں مہاراشٹرا سے

دیوالی کے بارے میں

اور دوسرا کون سا ہے مشہور کون سا آپ ہیچ بتائیے میرے کو یہاں پر کون سا ہوتا ہے ہوں ہوں اچھا

جی اچھا اور کچھ ہے اور ہاں ہاں جی ٹھیک ہے اوکے شکریہ